صبح کی دوڑ تازہ ہوا کا معلودگی دن کا آغاز توانائی سے بھرپور ہوتا ہے شام کی دوڑ اگر صبح وقت نہ ملے یا دن بھر تھکاوٹ دور کرنی ہو تو شام کو دوڑنا بھی فائدہ مند ہوتا ہے نمبر دو دوڑنے کا وقت زیادہ تر لوگ روزانہ بیس سے چالیس منٹ تک دوڑنے کو کافی سمجھتے ہیں خاص طور پر اگر مقصد صحت مند رہنا وزن کم کرنا یا دل کو مضبوط بنانا ہو نمبر تین حوصلہ افزائی کا ذریعہ یہ چیزیں اکثر انسان کو روز دوڑنے پر آمادہ رکھتی ہیں صحت بہتر بنانا وزن کم کرنا دماغی دباؤ کم کرنا کسی خاص مقصد جیسے میراتھن کی تیاری یا صرف صبح کی تازگی اور عادت کی خوشی